جی ہاں جو ایل پی جی سلینڈر ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے حفاظتی احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہ کہ ہم جب اس سلنڈر کو اپنے گھر میں استعمال کریں تو وہ جو اس کا ریگولر ریگولیٹر ہوتا ہے جہاں سے گیس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے بلکہ جہاں سے گیس ٹرانسفر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس کے اوپر خان دھیان دینا ہوتا ہے کہ اس میں بد احتیاطی نہ ہو ہم جب بھی گیس سلینڈر کا استعمال کریں تو ریگولیٹر کو جب ہم کام کریں تو آن کر دیں اور جب کام ختم ہو جائے تو اسے آف کر دینا چاہیے تاکہ یہ کسی طرح کا گیس کا لیکیج نہیں ہو اسی طریقے سے اگر ہم گھر میں ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی طرح کے ان کی جو ہے بدبو آ رہی ہے سلنڈر سے تو فوری طور پر ہم اسے جائیں چیک کریں اور چیک کر کے دیکھیں کہ کہیں کوئی لیکیج تو نہیں ہے اگر لیکیج کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو فوری طور پر ہم اس کا سدِ باب کریں اسی طرح جہاں سے آن آف ہوتا ہے کہ آن کر دینے سے گیس نکالنا شروع ہو جاتا ہے اور کھانا پکانا آسان ہو جاتا ہے تو آن آف والا جو بٹن ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور ہم جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور کھانا بناتے وقت میں اگر کسی طرح سے یہ محسوس ہو کہ کوئی ٹیکنیکلی گڑبڑی آ گئی ہے یا کسی طرح کا گیس پائپ لائن کے اندر کبھی جام بھی ہو جاتا ہے کبھی کوئی چیزیں پھسنے بھی لگتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر ان تمام حفاظتی تدابیر کو اختیار کر لیا جائے تو ایک بڑی مصیبت اور ایک بڑا حادثہ ٹل سکتا ہے